اکبر بادشاہ جن کا ہمارے اوپر بہت احسان ہے دین ہے ان کا کرم ہے کہ انہوں نے ہندوستان کی آزادی سے قبل اپنے اپنے کچھ ایسے کارنامے ہندوستان کے اندر دکھائے جو آج ہماری نظروں سے بالا تر نہیں ہے آج ہمیں ضرورت ہے اس کی یاد کو تازہ کرنا آج ضرورت ہے اس کے یاد کو لے کر کے شہر میں گلی میں کوچوں میں ادھر ادھر گھومنا اور اس کے ناموں کا چرچہ کرنا اس کی یادوں کو گنگنانا اکبر بادشاہ وہ بادشاہ ہے جو ہندوستان کی آزادی سے قبل اس ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے میں اس کا بہت بڑا کردار رہا ہے اکبر بادشاہ جنہوں نے اپنے نام کے پیچھے ایسے ایسے کردار کو ادا کیا ہے جو آج ہماری زبان اس کی تعریف سے بالاتر ہے اکبر بادشاہ ایک ایسا بادشاہ ہے جو صرف اپنی ذات کے لیے ہی نہیں دنیا میں زندہ ہوئے اور نہ اپنی زندگی گزارے بلکہ ایک دوسرے کی فکر کو لے کر کے ہندوستان کے اندر اپنی زندگی کو بسر کیے اور زندگی کو گزارے آج ہمارا فرض بنتا ہے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اکبر بادشاہ کے یاد کو لے کر کے اس کے کردار کو لے کر کے اس کے گفتار کو لے کر کے اس کا چرچہ ادھر ادھر اور گلی کوشوں میں ہم کریں